अछा हीअं था चवनि त टेक्नोलॉजीअ जे हिन दौर में पढ़ण जो तरीक़ो कहिड़ो आजे त असां जहिड़े वक़्त में हुआसीं त असां त किताबनि सां ई पढ़ंदा हुआसीं जेके प्रिंटेड किताब हुआ उहे ई असांजा टेक्स्ट बुक्स हुआ ऐं ॿियां बि लाइब्रेरीअ मां खणी ऐं असी पढ़ंदा हुआसीं असांखे इहो टी इहे असांखे एॾो इन जो नॉलेज कोन्हे त भई असां लैपटॉप वग़ैरह जो उहा कयूं अॻ में त इहो हुओ कोन इन करे असां किताबनि जी पढ़ंदा हुआसीं उहे कहाणियुनि जा उपन्यास या धार्मी या अहिड़ा किताब असी पढ़ंदा हुआसीं त उने सां असांखे पढ़ंदे पढ़ंदे निंड अची वेंदी ई ऐं पोइ सु उते ई पलंग ते उहे पिया हूंदा अहिड़ी तरह जंहिंखे बि किताबनि सां प्यारु हूंदो हुओ हू आसपासि पलंग जे सिरहाने खां रखी किताब ऐं रखी ऐं पोइ सुम्ही पवंदो त अहिड़ी तरह सां ऐं अॼु जेको आहे गूगल सां चवंदा त गूगल सां सभु कढी ऐं तव्हां उहो पढ़ो त उन में ओहिड़ो मज़ो कोन्हे जहिड़ो की उहा आहे पर असां वटि सिंधी लिटरेचर में एॾो मवादु कोन्हे जंहिं अञा बि इन में हिन खे जजो करिणो आहे लिटररी ऐं पंहिंजा जेके पुराणनि ऋषि महाऋषि जंहिंजा जेके बि ईजाद आहिनि उन्हनि खे असांखे इन में चङी तरह विझी ऐं हिन खे वधाइणो आहे जजो करिणो आहे इन सां किताबनि जी किताबनि में ई इहो थी थो सघे ऐं पोइ वरी इने में असी गूगल में आणे ता सघूं त पोइ वरी असांजो जजो थी वेंदो असांजो